जखनी करोना अयलै तखनी ऑनलाइन से बच्चाके पढ़ाबै रहै मास्टरसब तऽ मास्टर सब बच्चा सब ऑनेलाइन पर पढ़ै रहै जे करोनाके समयमे ऑनलाइन से पढ़ाइ करै रहै बच्चा सब जे मोबाइले सऽ पढ़ाइ होइ रहै अखनी रहै कतौ रहै रहै तऽ मोबाइले सऽ पढ़ाइ होइ रहै ऑनलाइन सऽ बात करै रहै ऑनलाइन सऽ पढ़ै रहै बच्चा कुच्चा ऑनेलाइन लॉकडाउनके समयमे